کاروبار میں ترقّی اس طرح آ رہی ہے كیونكہ جیسے كہ لوگ كہیں گھومنے جاتے ہیں جیسے كہ ہم تاج محل لے لیتے ہیں تاج محل لوگ گھومنے جاتے ہیں وہاں پہ ٹریولنگ كا كوسٹ آتا ہے وہاں پہ اگر ركنے كا كوسٹ آتا ہے ہوٹل وغیرہ كا كھانےپینے كا کو كوسٹ آتا ہے وہاں پہ اگر گائڈ وغیرہ ہم نے یہ ہائر كر ركھا ہے تو اس كا كوسٹ آتا ہے وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں گھومنے وغیرہ پھرنے پھر وہاں سے پھر چارجز بھی لیتے ہیں تو اس طرح بھی مطلب ترقّی ہوتی ہے ان سب كاروباروں كی اور لے لیتے ہیں جامع مسجد كا لے لیتے ہیں ہم یہاں پر دلّّّّی میں یہاں پربھی بہت جگہ پہ بہت سارے ہوٹلس وغیرہ ہیں دكانیں ہیں كھانے پینے كی دكانیں ہیں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں پھر وہ ان سب جگہوں پہ جا كے خرچہ وغیرہ كرتے ہیں تو ان سے ترقّی ہوتی ہے كاروبار میں ہر چیز اور باقی اگزامپل بھی ہم بہت اس اس چیز كے بہت اگزامپل ہے اور ہم دوسری چیز لے لیتے ہیں جیسے كہ کوئی کچھ سامان لینے گیا ہے باہر یہاں پہ اپنی باہر گیا ہے اسے وہاں سے بہت ساری چیزیں لانی ہے جیسے کہ بلک میں سامان لانا ہے اس نے وہاں سے خرید لیا پھر وہاں سے ٹرانسپورٹ كا چارج لگے گا وہاں سے پھر وہی چارجز بہت سے لگتے ہیں ادھر ادھر وہاں سے اس كا جو جی ایس ٹی وغیرہ لگتی ہے یہ اس كا چارج چھٹ جائے گا بہت چیزوں كا چارجز لگیں گے تو اس طرح ترقّی ہوتی ہے كاروباروں میں اور ٹیكس وغیرہ بھی لگتا ہے ان سب چیزوں میں جی ایس ٹی الگ چیز ہے ٹیكس بھی الگ چیز ہے اور اس كا جو ایم آر پی ہوتی ہے وہ بھی ہے تو لوگ جاتے ہیں اور پھر خرچہ وغیرہ كرتے ہیں اس طرح کا كاروبار بڑھے گا اور لوگ گھومنے پھرنے جگہ بہت جاتے ہیں تو اس جگہ كاروبار بہت